हमारे उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की खेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं जहाँ खेल आयोजन टूर्नामेंट किए होते हैं वर्तमान समय में अभी फिलहाल में तो आइ पी एल चल रहा है और खेले जाने खेल में है शूटिंग है छ और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जहाँ की हॉकी खेला जाता है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है और हमारे लखनउ में स्टेडियम है हमारे बनारस में भी फिलहाल स्टेडियम बन रहा है और उत्तर प्रदेश में लोग खे ब चुनव नवयुवक हैं वो स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा मतलब खेलना पसंद करते हैं ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनके शरीर का ग्रोथ हो सके उनका जॉब भी खेल के माध्यम माध्यम से ही हो जाता है और ग्रीन पार्क स्टेडियम है अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेडियम है जिसमें बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं क्रिकेट है हॉकी है फुटबॉल है बालीबॉल है तो ये सब खेलें टेनिस है टेबल टेनिस है ये सब हमारे यहाँ हमारे यू पी में होता रहता है और इससे लोग इससे उसका मनोरंजन भी होता है और ज्यादा से ज्यादा मतलब मनोबल भी बढ़ता है जॉब इससे जॉब जॉब के चांसेस भी बढ़ते हैं जिससे बच इससे बच्चे अपना आगे का भविष्य भी सँभार सकते हैं खेल के माध्यम से एक नवयुवक पीढ़ी को कह सकते हैं चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो वो आगे बढ़ सकता है अपना एक एक अलग ही उसका पहचान बन सकता है जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं अपने भारत में कहीं उसकी अलग पहचान बनेगी इसलिए अपने ही उत्तर प्रदेश के लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयोजन करते हैं अलग अलग टूर्नामेंट करते हैं और उसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग स्टेट से लोग खेलने के लिए बच्चे आते हैं और इस्कूल से भी आते हैं इस्कूलों से भी टूर्नामेंट होता है और स्टेडियम वगैरह में भी होता है स्पोर्ट्स का बहुत ही ज्यादा महत्व हमारे जीवन में है और आने वाले भविष्य में भी है इसलिए बच्चों को नवयुवकों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट पर भी ध्यान देना चाहिए